सहरसामे बहुत सारा शिक्षाकेँ सीखयके लेल मतलब बहुत सारा एहन क्लास यए जाहिमे कि कम्प्यूटर कोचिंग यए बहुत बढ़िआँ कोचिंग यए सहरसामे जाहिमे कि बढ़िआँ शिक्षा प्रदान कयल जाइए ओहिमे जे छै बढ़िआँ बढ़िआँ टीचरकेँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यए सहरसामे ओहिमे जे छै पॉलिटेक्निक करयके लिए बच्चाके दूर नहि जाय पड़ैए सहरसेमे भए जाइत छै आओर एस एम एस कॉलेज यए ओहिमे जे छै बच्चाके सीखयके लिए बहुत अवसर आओर विकास कयल जाइत छै